हेलो सर आप अ जोमैटो से बात कर रहे हैं क्या जी सर अ सर मैंने अभी एक अ ऑर्डर दिया था अपना जी अ दस या पंद्रह मिनट हो चुके हैं जी अ सर मेरा ऑर्डर था दाल चावल पनीर और सब्जी थी उसमें सूखी और रोटियाँ थीं जी सर मैंने अ फुल प्लेट की थी

एक्चुअली सर मुझे क्या है अभी थोड़ा सा जाना पड़ रहा है फैमिली के साथ तो मेरे घर पर कोई अ है नहीं ऑर्डर लेने के लिए तो क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या नहीं सर अभी मुझे ऑर्डर करे हुए दस या पंद्रह मिनट ही हुए हैं

ठीक है सर मैंने पूरी प्लेट की थी बट अभी ये थोड़ा मेरे को जाना पड़ रहा है तो मैं वो ऑर्डर नहीं ले सकती न अभी नहीं सर अभी मेरे घर पर कोई है नहीं है लॉक डला हुआ है सर जब कोई है नहीं तो फिर ऑर्डर कौन लेगा कौन उसको खाएगा आप उसको कैंसिल कर दीजिए सर और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि थोड़ा मेरा पैसा जो है वो कैसे रिफंड होगा

जी सर आप वो एप्लिकेशन मुझे बता दीजिए जिससे मैं उसको कैंसिल कर दूँगी ओ के सर ओ के